असां भारत देश में रहूं था भारत देश में ॾाढी जाम भाषाऊं अलॻि अलॻि आहिनि गुजराती हिंदी अंग्रेजी सिंधी सभु असांजी सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हू ॾाढा घटि आहिनि ऐं जेका बि सिंधी असांजी भाषा ॻाल्हाइनि था उन में बि गुजराती हिंदी ऐं पंजाबी वर्ड अहिड़ा थोरा थोरा विझी सया अथनि त अॼुकल्ह जा जेका ॿार अचनि था उन्हनि खे पाणे उहा ई थ सेखारे त हाणे असां ॿिए कहिड़े शहर में बि वञूं था त सिंधी भाषा लुप्त थींदी थी वञे पई त घटि ता माण्हू ॻाल्हाइनि पिया त ॾाढो असांखे मुश्किल जो सामिनो करिणो थो पए छो त ॿिए हंधि वञूं था त हुते हिंदी था ॻाल्हाइनि माण्हू या अंग्रेजी था ॻाल्हाए त असांखे असांजी सिंधी भाषा किथे ॿुधणु नथी मिले पई त हिन जे करे असां सिंधी भाषा खे अॻियां वधाइण जे करे सिंधी भाषा जो प्रयासु कयूं ता कंहिं असां ॻाल्हाई त अॻियां जी पीड़ी बि असांजी अहिड़ी रीति सिंधी ॻाल्हाए सभिनीन खे सेखारे